जैसेकि अहाँके पुछलिए कि हमराकि यानीकि जैसेकि हेलैलए कि नीक जे अभी हेलैलए चाहतै तऽ ओकरा लिए कि सलाह छै तऽ हम बता दी कि पहिले तऽ नदी नदी होना चाही या तऽ कोइ बड़ा पोखर उखर जहाँकि हेलैलए सुविधा अच्छा रहए आओर आओर जे जेकि पहिले तऽ पहिले तऽ पानी देखिकऽ सबके डर लगै छै हमरो लगै छलै ओतहि अभी जैसेकि पानीमे जाइसँ पहिले तऽ डर हटाना चाही आओर बड़ा आदमीके साथमे लऽ कऽ जाना चाही जेकि जकरा कि हेलैलए आबै छै ओकरा साथमे लऽ कऽ जाना चाही ताकि ओ कभी यानीकि पहले पहले तऽ हेलैलए जानै नहि छै इसीलिए पहले कोइ हेलैवला आदमीके लऽ कऽ जाना चाही ताकि हेलैमे मदद करैलए आओर हम जे छै ई बता दी कि हेलैसँ पहले पानीमे जाइसँ नहि डरना चाही ओकरासँ ओकरो बाद पहले तऽ पूरा शरीरके एकदम पूरा हौला बनाना चाही नहि कि पानीमे जाइसँ पहिले होइ छै कि भारी शरीर होइ जाइ छै ओकराबाद पानिमे जाइसँ पहले पूरा शरीरके हौला बना आओर हाथ पाएर धीरे धीरे हाथ आओर पाएर दुनू दुनूके यानीकि तैरना चाही हाथसँ भी आओर पाएरसँ भी तब तैरते तैरते यानीकि एकदिनमे तऽ नहिए सिखै छै ओकरा लिए धीरे धीरे धीरे धीरे तैरते तैरते प्रयास करैलए ओकरा सिख सिखऽ पड़ै छै